हमें इस्कूल में हमें इस्कूल में दाखिला पाने के लिए फीस में आधार कार्ड लगते हैं डॉकुमेंट लगते हैं आधार कार्ड हो गया परिचय पत्र हो गया पैन कार्ड हो गया बैंक पासबुक हो गई हमें ये सब चीज लगती है और जन्म प्रमाण पत्र जाति माँगते हैं जाति माँगते हैं और फ़ीस पटाना पड़ता है ज़्यादा बारह सौ हो गए बारह सौ सात सौ ऐसे जैसे जैसे केलास बढ़ती है वैसे वैसे फ़ीस बढ़ती है आजकल इस्कूलों में बहुत फ़ीस बढ़ गई है इसलिए देना पड़ता है फीस फ़्री में आज कल कुछ नहीं होता इसलिए फीस देना ही पड़ता है आज कल इस्कूलों में फ़ीस बहुत लग रही है ज़्यादा मैडम टीचर बोलती हैं कि नई एडमीशन करवाना है तो फ़ीस इतनी इतनी लगेगी तो ही पहले फ़ीस देना पड़ेगा उसके ही बाद एडमीशन होएगा नहीं तो एडमीशन नहीं होएगा पहले फ़ीस जमा करो उसके बाद ही एडमीशन करवाओ डोकोमेन्ट पूरे होना चाहिए आधार कार्ड परिचय पत्र पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र मूल्यवास आय प्रमाण पत्र सब चाहिए उसके ही बाद एडमीशन होएगा